जी मेरे पास दो बीघाा ज़मीन थी जिसको ऐसे ही ख़ाली पड़ी थी फिर मैंने मेरे मन में एक विचार आया कि मैं उसमें क्यों ना एक बाग़बानी शुरू करूँ बाग़बानी में जैसे मैं फूल फल के पेड़ पौधे उसमें लगाए जाऊँ तो उसमें सुविधा होगी तो बाग़बानी के लिए मैंने उसकी शुरुआत की कुछ सहायता मैंने अपने से लगाई कुछ मैंने सरकार से मदद ली फिर मैंने बाग़बानी शुरू करी बाग़बानी में मैंने अच्छे फूलों के पेड़ लगाए अच्छी बेहतरीन क्यारी बनाई क्यारी बनाकर फूलों के पेड़ लगाए फूल फूलों के पेड़ लगाए फिर कुछ फलों के पेड़ लगाए जैसे बिह के पेड़ हैं जाम बिह के पेड़ हैं जैसे में संतरा के पेड़ हैं हैं जैसे आम के पौधे हैं इनको छोटे छोटे लान कर लगाए उसमें बाग़बानी खड़ी करी कुछ बाग़बानी अच्छी दिखी तो व्यवसाय में और बढ़ाया तो उसमें मैंने फिर या अच्छा पार्किंग बनाई पार्किंग में पार्किंग के लिए बनाई तो उसमें कुछ पार्किंग में घूमने के लिए अपने फिरने के लिए अच्छी पार्किंग बनाई तो कुछ लोग उसमें घूमने फिरने के लिए भी आते हैं तो बाग़बानी अच्छी बेहतरीन बन गई मेरी वह शुरुआत अच्छी हो गई उससे बाग़बानी से और फिर उसके बाद मेरा एक व्यवसाय खड़ा हो गया